अ सन्द' भाइ नों न' खाथि जानानै माइबो खब्रा खब्रि खालामथारालै नों माथो भाइ आंखौ दा बैसागोनि दिन मोनफैदोंसै दा बे फांसन जानायावहाय सानैजों बाहाइ बाहाइ मालायफोर मोसानायखौ नाहैनिलै भाइ बैसागुआव दै अ जेरावबो दाथां नोंबो बेलेग गामियाव जागोन ना अ बैसागुआथ' नैबे माबा सैथ मास थांनानै जासिगोन नङा होमबा बै धुबगुरिआवहाय बिराद मोजां बैसागु खुङोनोलै भाइ दा बेखौ हा सिलभार जुबिलि खालामगोन होनना बुंदोथ' राइजो राजाफ्रा औ बेफोरावहाय अमा होयोनो बे धुपगुरिफोरा सयथा खादथा दानोनोलै भाइ बेखौ जानोसै मोसानाय मुसुरनायफोरखौबो नायहैनो दै अ थांगोन ना अ मा खालामनोलै आरो जुमाइफोरबो जोंनि बेयावथ' आरो लोंलायला मानसिफोरा दानिया बेफोरखौ होमबाबो मोसानायफोरखौ नायहिनोलै दे होमबा मोसागोन मोसागोन सोलोंनांगोन ना औ बोरायबायबोलै दायो मा खालामनो औ माइबो बारल'नांगौनो बारल'नायाथ' औ बोसोराव खेबसे आरो औ गोदान बैसो बोथोरबो जासिगोन हा दे होमबा दे दोनदो भाइ बावगारनाङा अ दे दे जाबाय दे दाननो दे आं